हलो जी सर आपकी बात यहाँ के फेमस हाउस ब्रोकर रामकुमार जी से हो रही है बताइए जी जी सर बताइए जी सर आपको हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे फ्लैट्स अलवाइलेबल मिल जाएंगे सर आपको ये फ्लैट दो लोगों के लिए चाहिए जी सर हो जाएगा आपको इसके लिए हमारे यहाँ रूम मिल जाएगा जिसमें आप कहें तो हम आपको कुछ अच्छे फ्लैट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे सकते हैं जी सर अभी जैसे कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे फ्लैट्स अलवाइलेबल हैं जैसे कि सर आप एक चीज़ और बता दीजिए हमें कि आप कौन से एरिया में काम करते हैं उस के बाद हम आपको इसकी जानकारी देते हैं जी सर क्या आप सोनभद्र एरिया में तक्ष आई टी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं जी सर तो सोनभद्र में यह तक्ष आई टी सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड मेरे ख्याल से शक्ति नगर इलाके के आस पास मौजूद है जी सर तो आपकी कंपनी के हिसाब से जहाँ आप जॉब करने जाते हैं वहाँ से थोड़ी ही दूर छः किलोमीटर दूर एक शक्ति नगर के एक छोटे से गाँव हिलसाटांड में हमारे पास ऐसे चार फ्लैट अलवाइलेबल हैं अगर से आप कहें तो हम आपको उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे पाएंगे सर इसमें हमारे यहाँ यह टू बी एच के फ्लैट टाइप का है इसमें आपको दो बैडरूम एक हॉल अटैच किचन और बाथरूम के साथ दिया जाएगा जी सर हमारे पास फोर बी एच के की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं लेकिन जैसा कि आप ने बताया सिर्फ आप लोग फ़ैमिली में दो लोग ही हैं तो यह आप के लिए काफ़ी होगा सर इस घर का अभी हमारे यहाँ रेट आठ हजार रुपए पर मंथ हिसाब से मिल पाएगा जी सर हमारे यहाँ अभी रेट यही है अगर आप फिर आपको चाहिए तो हम से सम्पर्क करें सर आप पहले इसके फ़ीचर्स के बारे में सुन लीजिए कि घर में क्या क्या अलवाइलेबल है जैसे हमारे यहाँ आपको ट्वेंटी फोर इनटू सेवन पानी की सुविधा दी जाती है और सर आपको यहाँ पर बिजली की भी सुविधा दी जाती है जो कि दिन के चौबीसो घंटे बिजली अलवाइलेबल होती है जी सर जी सर ऐसी तो हमारे यहाँ कोई भी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं अभी अगर से आपको थोड़ी कम में चाहिए तो उसके लिए हम आपको और भी रूम एवं और भी फ्लैट जो हमारे पास हैं उन्हें दिखा सकते हैं सर और भी हमारे यहाँ शक्ति नगर में फ्लैट है जो की सर यही सेम सारी चीजें सुविधाएँ उपलब्ध हैं बस हमने जो पुराने वाले रूम की हॉल बताया था उसका साइज ट्वेंटी टू बाई एटिन फिट का था अभी जो हम आपको नए रूम का बता रहे हैं सर उस का हॉल का साइज टेन बाई ट्वेल्व है सर इसकी कीमत हमारे यहाँ अभी छः हजार रुपये पड़ेगी जी सर जी सर तब हम आप हमारे यहाँ आइए और कल ही हम आप से मिलते हैं जी सर धन्यवाद